आं दिनै आं खोनासंनो मोजां मोननाय माखासे मेथाइफोरनि सायाव आङो फोरमायनो सान्दों जों बयबो मिथिगौ मेथाइआ मानसिनि गोसो गोरबोखौ गोजोन होनायनि मोनसे राहा आरो मानसिनि गेजेराव खौसेथि आरो अननायखो लाबोनायनिबो राहा मेथाइनि गेजेरजों जों सुबुं माहारिया बयनिबो गेजेराव अननाय सिबिनायखौ जोङो होनो हायो आरो बे मेथाइनि गेजेरजोंनो मानसिफ्रा सुखु दुखुखौबो मोन्दांनो हायो गोजोननाय मोन्दांनो हायो आरो बेवहाय रंजानायखौबो मोननो हायो दा मेथाइ होनोब्ला जों गाहायै जोङो खुगा मेथाइ बिदि गोदान मेथाइ बा दोरोङारि मेथाइ माखासे जोंहा दङ बे मेथाइफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनो आं गाहायै आं गाव मेथाइफोरनि बेलायाव आङो खुगा मेथाइ खोनासंना मोजां मोनो आरो माखासे जिउजों लोब्बा थानाय बिदि दुखुगोनां मेथाइफोर हारि माहारि अनफावरि मेथाइ बेफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनो मेथाइफोरनि बेलायाव मडार्न सं दङ मडार्न संब्लाबो आङो आंनि बेक्तिगत' हिसाबै आं मडार्न संनि बेलायावबो गासै मडार्न संखौ आङो माने खोनासंजोबनो बिदिहै लुबैया जाय मडार्न सङाव सैथो आरो नंगौ मेथाइफोरा मानसिनि जिउजों लोब्बा गोनांहै बेरखाङो बेफोर मेथाइखौ आङो खोनासंनो मोजां मोनो आं बांसिन बिदि पेर'डि मेथाइफोरखौ आं माने खोनासंनो मोजां मोना माने खुगा मेथाइजों गोदान मेथाइआनो जा आरो जोंनि जि दोरोङारि मेथाइ माखासे दङ बेफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो जेरैहाय देंखोफोरनि गेजेराव मेथाइजों लोब्बा लाखिनानै देंखोफोरनि गेजेराव जेरै ट्रेडिसिनेल देंखोथ' जोंहा खेराइनि देंखो दङ बे देंखोफोरखौ माने मोन दाइन मोसानाय जि खेराइनि देंखोफोर दं बेफोरखौ माने खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो धोरोमजों लोब्बा थानाय हिसाबै धोरोमारि देंखो जाफोर बिथिङाव माने रोजाबनाय खननाय मेथाइ दङ बे मेथाइआ जेरै हिन्दीआवनो जा बर'आवनो जा आसामिसावनो जा इंराजियावनो जा बेफोर मेथाइखौ माने खोनासंनो मोजां मोनो दा मेथाइनि बेलायाव जों बर' माहारिया बर' मानसि हिसाबै खायसे आरजखौ मेथाइ हिसाबै रोजाबनाय जोङो नुनो मोनो मेथाइनि देंखोजों रोजाबो दा बिदिनो माखासे आरज मेथाइफोरखौबो मडार्न देंखोजों रोजाबनाय नुनो मोनो बेफोराव जों गाहायै बर' मानसि हिसाबै जों बर'नि खुगा मेथाइखौ जोङो खोब माने आं मोजां मोनो माने दा खुगा मेथाइफ्रा लासै लासै एसे गोमालांनोसो हमदों दा बेफोरखौ जोङो खननाय बुरखांनाय बेफोर खामानिखौ खालामफिननांगौ जोंहा गोनांथि दङ गोबां बिदि खुगा मेथाइ खनगिरिफोर दंमोनब्लाबो जोंनि गेजेराव माने खोब माने जेसेबां नांगौ एसेबां जोंहा खुगा मेथाइ खनगिरिफोर गैया दा गोदोनि दिनाव जोङो मा खालामोमोन गाहायै मेथाइखौ माने रेडिय' होसो होसो जोङो मेथाइ खोनासंनो थांग्रामोन होसोनानै माने दिनै जोहोलाव नीलेस्वर ब्रह्मनि देंखोनि मेथाइ खनगोन बे मेथाइखौ खोनासंनो माने होसोना थांग्रामोन दादि आथिखाल जुगाव खिन्थु बिदि गैलिया आखाइ आखाइ मबाइल जाबाय मबाइलनि जुग जाबाय मबाइलनि गेजेरजों दाना बबे मेथाइखौ नांगौ नों मा मेथाइखौ खोनासंनो पेरट'डि मडार्न बेफोरबायदि गुबुन गुबुन मेथाइफोरखौ खोनासंनो थाखाय माने मबाइलआव नागिरनानै सेलेक्ट खालामनानै खननो हायो दा बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै मेथाइफोराबो गुबुन गुबुन जायो जेरै गोदान बोथोरनि बैसाग दानाव बैसाग दाननि एसे सिगांनिफ्रायनो सैत्र' दानसोनिफ्रायनो बे देंखो रिंखांनाययखौ जोङो न'खर न'खर बिदि देंखो बैसागुनि मेथाइनि देंखो रिंखांनायखौ जोङो मोनो आरो बैसागो बथोराव रंजा बाजायै गाहाइयै बैसागु मेथाइफोरखौ खननाय जोङो नुनो मोनो दा बिब्दिहै बे फोरबोफोरखौ लोब्बा लाखिनानैबो जोंनि बर' माहारिया मेथाइ रोजाबनाय बे हुदाफोरा दं दा बिदिहै जोंनियाव गोदो गोदाय बिदिहै जोङो गोबां जोंनि दाहोना रुवाथि लावखारफोरखो मेथाइ खननाय जोङो खोनायोमोन बे जाबाय मा मागो दाननि समाव बेलागुर लुनानै बेलागुरआव ज' थाहैनानै रंजा बाजाहै माने मेथाइ खननाय बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हायोमोन आरो बे जोबोद रंजाथावना जायोमोन आंनि जिउआवबो आं बिब्दिहै दाहोनाफोरजों लावखारफोरजों ज'है जोङो मागो दमासि समाव गोबां रंजा बाजायै जों माइकआव मेथाइ खोनासंनायनि अनगायैबो जों गावबो जि हायो मेथाइ बिदि रोजाबोमोन बिब्दिहैनो बर' माहारिनि बे रोजाबथाय बे रोजाबथायाव जों माखासे मानसिफोरा जोंहा माने गोबां माने मेथाइ रोजाबनाय बिदिहै जायगा आवग्रिनो हादों दा जोङो बुंनो हायो जोंनिनो आब' सुलेखा बसुमतारि जायखौ जोङो देंखोनि रानि होननानै बुङो बिथाङा बिथाङा माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आगोमा सासे होननानै बुंनांगोन बिथांनि अनगायैबो गोबां दङ जोंहा खनगिरिफोर बिथांमोनाबो जोबोद माने मोजां मेथाइ खनो दा आं आसा खालामदों जों जाफोर मेथाइखौ खोनासंनो मोजां मोनो एबा जाफोर मेथाइफोरा खोनासंजायो बेफोरखौ जोङो नांगौ हिसाबै गोदान गोदान मेथाइ माने गोदान माने बे खुगा मेथाइब्लाबो गोजामा नंलिया गोदानै जुदि खुगा मेथाइ जों खोनासंनो मोनोब्ला गोजोनगौमोन जिखियानो जादोला आं बेखिनिखौनो मेथाइ खोनासंनो मोननाय एबा आं मोजां मोननायनि सायाव बेखिनिखौनो आङो फोरमायथिबाय